जोंनि बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो मोसौ लानानै मोसौजोंनो गायनाय फुनाय हालेवनाय गासिबो खामानिखौ मावजोबोमोन नाथाय दासो ट्रेक्टर ओंखारदों जोंथ'दा ट्रेक्टर खौबो बायनो हाया मोसौफोरखौनो हालेव नांगौ जायो नाथाय दा बिदि गैला जोङो मोसौखौनो लानानै मोसौ फिनानै माने जोङो गायखेरबो मोनलोङो मोसौ गायफोरनिफ्राय आरो मोसौजोंनो हालेवनानै जों बायदिसिना आबाद मावनानै मैगं थाइगं मोनजायो आरो बायदिसिना जोङो मोसौजोंखौ मोसौखौनो फाननानैबो जोङो फैसा थाखा मोनो आरो जोंनि बर' हारिया मोसौखौनो लानानै बा हालेवनानै खस्थ खालामनानै माइ दै गासैबो गायनानै फुनानै जोङो मोनजायो आरो मोसौजोंनो जोङो बायदिसिना खामानि मावनानै बुहुथ खामायनानैबाबो लानो हायोमोन आरो नाथाय दा ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टर जोंबो जोङो गायनो हायो फुनो हायो थेवबाबो जोंनि बर' हारिफ्रा मोसौआ जोबोद गोनांथार आरो आरो जोङो अमा फिनानै जोङो फैसा थाखा खामायनो हायो दाउ अमा बायदिसिना फिनानै जोंनि बर' हारिफोरा गासिबो खामायनानै लानो हायो खस्थ खालामो जोङो अमा फिनो लुबैयो नाथाय जोङो गुन्दै थुन्दै बायदिसिनाफोरखौ जों बायनो हाला दाम जाजोबबाय गासिबो जोङो थेवबाबो जोङो बैसागु बिदिनो दमासिफ्राव जानो थाखाय जोङो मासे मानै लाययो अमा फियो दाउ मानि अमा फिनायावबो बेराद खस्थ दङ जोंङो दा गुन्दैफोरखौबो बायनो हाला आरो जोङो बिदिनो थास' थाला बायदिसिना बिदिनो रुनानै होला बायो जोङो बैसागुफ्राव जानो दमासियाव जानोनि नोंनि थाखाय आरो जोङो दाउ फिनानैबो जोङो जोबोर बायदिसिना फैसा थाखा खामायनो हायो आरो आङो जोंनि बर' हारिफोरा जोबोद मोजां मोनो दाउ अमा फिनो दाउ अमा लानानैथ' जोङो मेरला थाखा फैसा खामायनो हायो खस्थ जोंनि बर' हारिफ्रा खस्थ खालामो दाउ लानाय आरो जोङो दाउफोरखौबो लानो बिराद मोजां मोनो जोंनि बर' हारिआ दाउ लानानै जोङो मोनजायोबो आरो जोंथ' दा दाउफोरखौ जों बायनानैबो जानो हाला गासिबो दाम जाजोबबाय बुस्थुफोरा जोङो मानि दाउफोरखौबो जों दाउ दिसिफोरखौबोथ' जों बायनानै जानो हाला दा बिनिथाखायनो जोंङो लायो आंथ' बिराद लानो मोजां मोनो दाउ अमा नाथाय जोंहा दिनै दाउ फोरखौथ' जोङो न'आवनो जोंनि ओंखाम जानाय खालायफोरखौनो जों होनानै फेदेरनो हायो नाथाय जोङो अमाफोरखौ लाबा जोङो बेराद खस्थ खालाम नांगौ जायो गुन्दैबो बायनो हाला थास' जा एसे एनै मोनो जों बेखौनो माने रुनानै होलाबायो गुन्दैनि दामफ्राबो बेराद दाम जाबाय फारला सेरसेफ्रावनो नोङो बिस थाखा थ्रिस थाखा जाबाय होमबा जोङो अमा मासेखौ फिनां फिनांगौआव बेसेबां गुन्दै नांगौ बिसिबां गुन्दै नांगौ जायो आरो जोङो दाउफोरखौ लानानै जोङो खामायनोबो हायो बा मोनजायोबो बिदै बिलाबो जों मोनजायो दाथ' नोंङो बाजारफोराव दाउफोरा बिराद दाम बायनानै जानो हाला आरो जोंहा न'खरावबो जों बायदिसिना गायो बिफां थाइजौ बिफां गायो बानलु बिफां गायो जों गासिखौबो खामानिफोरखौ मावो आरो मोजां मोनो मावनोबो जोंहा बोराइयाबो थाइजौ खानथाल फुल फा गासिबो गाययो बिराद मोजां मोनो आंबो माने बिराद मोजां मोनो फुल गायनो थाइजौ खानथाल गायनो बिराद मोजां मोनो जोंनि बर' हारिफोरा माने गासिबो बेफोरखौ मोजां मोनखायो थाइजौ खानथाल गासिबो गायबानो जोङो मानि मोनजायो बेफोरखौ जोंनि बर' हारिफोरा